स्कूल बिच गौरमेंट फेसिलिटियां बड़ियां प्रदान करै दियां पर क्या ओह् फेसिलिटियां बच्चें आस्तै मतलब बच्चें गी ओह् फैसिलिटियां मिलै करदियां जां नेईं मिलै करदियां टीचर गी बी इस गल्लै आस्तै बड़ा ध्यान देना चाहिदा गौरमेंट स्कूल दे बच्चें गी मतलब कि इ'यां गै समझदा समाज बिच बी साढ़े ग्रांऽ बिच बी लोग इ'यां गै समझदे जेह्ड़े बच्चे गौरमेंट स्कूल बिच पढ़दे न ओह् इ'यां गै उ'नें गी किश निं औंदा उ'नें गी बस इ'यै समझेआ जंदा कि उ'नें गी किश निं औंदा पर ऐसी कोई गल्ल निं ऐ अजकल गौरमेंट स्कूल दे बच्चे बी सरकारी स्कूल दे बच्चे बी प्राइवेट स्कूल आह्ले लेखा गै प्रदर्शन करै करदे न हर इक फील्ड बिच चाहे नौकरी च दिक्खी लैओ चाहे कुसै होर कम्मै च दिक्खी लैओ हर इक कम्म बिच ओह् मतलब ओह् अग्गें न दौनें स्कूल दे बच्चे अग्गें न बच्चे पर डिपेंड करदा कि ओह् प्राइवेट स्कूल ऐ जां ओह् सरकारी स्कूल ऐ इ'यां गै टीचरें गी बी बच्चें गी बी मोटिवेट करना चाहिदा ऐ कि उ'नें गी मोटीवेट मोटिवेशनल मतलब कि लैक्चर देने चाहिदे क्लास बिच कि बच्चो पढ़ो जां तुसें गै तुस गै साढ़े समाज दा सिर उच्चा करी सकदे ओ साढ़े देश दा सिर उच्चा करी सकदे ओ तुस देश दे औने आह्ले मतलब हीरे ओ मतलब असें लोकें गै मतलब अपने देश गी अग्गें लेइयै जाना ऐ टीचरें गी लोकें गी समझाना चाहिदा ऐ जे मते कोला मते बच्चें गी सरकारी स्कूल पाओ एह् कैह्ली बंद होआ करदा ऐ सरकारी स्कूल केह् इत्थै प्राइवेट स्कूलै कोला मते पढ़े लिखे दे टीचर लग्गे दे होंदे ऐ पर केह् कारण ऐ कि जेह्दे कारण लोक बच्चें गी सरकारी स्कूल भेजना पसंद निं करदे टीचरें गी ग्रांऽ ग्रांऽ च जाइयै लोकें गी जागरूक करना चाहिदा कि अज्ज दे दौर बिच हर इक सुविधा जेह्ड़ी बच्चें गी सरकारी स्कूल च दित्ती जा करदी ऐ कम्पेयर कोह्दे प्राइवेट स्कूलें दे कि बच्चें गी कोई बी परेशानी नेईं आवै उ'नें गी बी सूटेबल इन्वायरनमेंट मिले जेह्दे कन्नै ओह् उत्थै ऐडजस्ट करी सकन अपने आप गी ते मते कोला मता ज्ञान हासिल करी सकन केह् होंदा कि गोल ऐ उ'नें अपनी जीवन च उं'दा केह् लक्ष्य ऐ उ'नें उस लक्ष्य पर चलना ऐ उस लक्ष्य गी हासल करना ऐ टीचर इक बड़ा बड्डा रोल मतलब प्ले करदे न एह्दे बिच कि उ'नें बच्चें गी कि'यां पढ़ाना ते कि'यां मोटिवेट करना जां उं'दे मम्मी भापा गी बी कि'यां मतलब कि जागरूक करना कि मते कोला मते बच्चें गी स्कूल भेजो जां एह् निं ना होऐ कि टीचर मतलब कि अज्ज दे दौर बिच टीचर सिर्फ मतलब इक नौकरी गी बी सिर्फ नौकरी गै समझदे न बस उनें गी अपनी पेऽ कन्नै गै लैना देना ऐ ना कि बच्चें कन्नै जेल्लै अस उ'नें बच्चें गी गै जेह्ड़े बच्चे स्कूल आवै करदे न उ'नें गी अपने बच्चें आह्ले लेखा समझगे तां अस उ'नें गी मते कोला मता टैम देगे कि एह् अगर स्कूल आए दे न ते किश ना किश सिक्खियै जान जेल्लै एह् गल्ल साढ़े मनै बिच औग ते अस मता कोला मता टाइम देगे पर अगर अस सोचगे की एह् लोकें दे बच्चे ऐ मतलब साढ़ा इं'दे कन्नै कोई लेन देन निं ऐ अस उसलै उ'नें बच्चें पर ध्यान नेईं दिन्ने एह्बी इक बड़ा बड्डा कारण ऐ बच्चें दा मतलब सरकारी स्कूल च बच्चें दा जाना ते इ'यै कारण ऐ कि बच्चे घट्ट जाना स्कूल पसंद करदे न सरकारी स्कूल बिच कि उत्थै प्रापर ओह् निं ऐ पर प्रापर फैसिलिटियां ते गौरमेंट नै दित्ती दियां न पर टीचर उंदे पर खरा निं उतरै करदे न की जे कन्नै प्रापर उत्थै मिड डे मील ऐ ओह्कड़ा साइड बी दिक्खना मिड डे मील आह्ली साइड कि शैल खाना बना दा बच्चें गी मिलै दा खाना बच्चें गी बैठने दा पूरा मिलै दा जां बच्चें गी स्पोर्टस दे रिलेटेड सारा समान मिलै जां बच्चें दा कोई गेमें आह्ला पीरियड ऐ जां बच्चें गी डिवेट बिच अग्गें लैना जां बच्चें गी परेयर बिच अग्गें लैना ओह्दे कन्नै कान्फीडेंस जेह्ड़ा ओह् हाई होई सकै ओह् जैदा कोला जैदा बोली सकै जेह्दे कन्नै कल्लै गी फ्यूचर बिच उसी कोई बी दिक्कत निं आवै चाहे ओह् जिन्ने मर्जी प्लेटफॉर्म उप्पर खड़ोते दा होऐ टीचर गी बच्चें गी मोटिवेट करना बड़ा जैदा जरूरी ऐ उ'नें गी सुपोर्ट करना उ'नें गी गाईड़ करना जां उ'नें गी पढ़ाना जां उ'नें गी मतलब कि अग्गें कोला अग्गें लेइयै औना कि ओह् अग्गें हर खेत्तर बिच अग्गें बिना डर दे बिना त्राह् दे ओह् अग्गें आइयै बोल्ली सकन टीचर बड़ा बड्डा रोल प्ले करदे न एह्दे बिच ते टीचरें गी बी इस गल्ल दा ध्यान रक्खना चाहिदा कि ओह् एह् साढ़े बच्चे न जेह्ड़े देश दा भविक्ख न ते उ'नें गी इं'दे बक्खी मता कोला मता ध्यान देना चाह्दा